हेल' हेल' सार अ सार

अ अ सार अ अ सार आङो दिनै एसे बानाय बादि मोननायखाय थाङासै सार आङो

नंग' सार नंग' सार नंनायालाय ओमफ्राय सार गाबोन थांसै नामा सार दिनै औ औ अ अ अ अ

नंग' सार नंग' नंनायालाय बिदि खालामला दे सार आङो गाबोननिफ्राय सामफ्रोमबो थांगोन सार गाबोननिफ्राय थांगोन सार

थारमाने मैयाबो मा ओइ माबा उदै साबाय थानायखाय मैयाबो थांनाय जायासै दिनै आरो बानाय बायदि मोननायखाय गाबोन निफ्राय थांगोन दे सार जागोन दे सार नंग' सार नंग नंनायालाय

अ अ नंग' सार नंग'

जागोन सार गाबोननिफ्राय मोजां थांगोन सार दे थांसिगोन दे दे होमब्लालाय सार नङा नंनायालाय सार ओं अ अ

जागोन सार गाबोन निफ्राय मोजां थांगोन दे सार दे होनब्ला ने सार अ